हम मुरगी पालै छिए मुरगीके तऽ छओ महिना सालभरि बच्चाके पोसै छिए ओकरा पोसै छिए ओकरा दुइ महिनापर दवाइ दै छिए चारा दै छिए दिनमे तीन बेर ओकरा पानि पिलाबै छिए मुरगीके तेकर बाद ओ च चारि चारि पाँच महिनामे मुरगी मुरगा पहचानै छिए जे कोन छिए जब मुरगा मुरगी मुरगी मुरगा रहै छै तऽ ओकरा मोर रहै छै मुरगीके मोर नहि रहै छै तब कहै छिए ई मुरगा छिए ई मुरगी छिए तब ओकरा कि करै छिए मुरगा मुरगी मुरगा अलग होइ छै मुरगी अलग होइ छै मोर रहै छै तऽ एतना तऽ गिन लै छिए पाँच गो मुरगा भए गेलै चारि गो मुरगी भए गेलै ओकरा कि करै छिए डिम्मा पारै छै अण्डा पारै छै अण्डा पारै छै कोनो मे पारै छै बीस टा कोनो पारै छै बाइस टा कोनो दसे टा अण्डा पारै छै ओकरा हम ने कि करै छिए बोरसी बनबै छिए मिट्टीके मिट्टीके बोरसी बनैके ओहिमे धानके गुन्डा दै छिए ओकरा हम बैठाबै छिए ओहि तरमे एगो पत्थर डालै छिए ओकरा बैठाबै छिए ओ बाइस दिनपर बीस बाइस दिनपर ओ बच्चा उठाबै छै बच्चा उठाबै छै ओकरा हम आओर चारि महिना पाँच पाँच महिना पालै छिए पाँच महिना सुबह ओकरा तीन भोरके खुआबै छिए चारा डालै छिए खाइ छै फेर एगो प्लेटमे ओकरा पानी दै छिए पानि पिए छै फेर सुबह दुपहरमे ओकरा चारा डालै छिए ओकरा खिलबै छिए तकर बाद फेर ओकरा पानि डालै छिए फेर चारि बजेके लगधक ओकरा खिलाबै छिए एहिने लगधक चारि पाँच महिना पाँच महिनामे ओ खाइवला भए जाइ छै खाइवला भए जाइ छै फेर ओकरा खाइ छिए खएबौ करै छिए किछु ओहिमे बेचबो करै छिए आओर बेसी मुरगी भए जाइ छै तऽ ओकरा अण्डा पालै बैठबै छिए जब हमरा बढ़बैके मोन होइ छै तऽ ओकरा बैठबै छिए अण्डाके मुरगीके आओर जब नहि हमरा बढ़ाबैके होइ छै तऽ अण्डे खा पी जाइ छिए बेचि लै छिए बेचै छिए एगो अण्डा बेचै छिए बीस रुपैआ होइ छै हमरा एक अण्डापर बीस रुपैआ होइ छै जे हम पालै छिए तऽ मुरगा बेचै मुरगा जब बड़ा होइ छै एक किलोके मुरगा होइ छै तऽ चारि सओमे देसी दै छिए तऽ चारि सओमे बेचै छै जब डेढ़ किलोके होइ छै तऽ पाँचो सओ छओ सओमे जेहन पार्टी आबै छै ओहन दै दै छिए आओर मुरगी रहै छै ओ तऽ तीने जब ओ नहि बेसी पालैके होइ छै नहि ओतना चारा दै सकै छिए ओ नहि ओतना जगह नहि रहै छै तऽ आओर ओकरा बेचि दै छिए आओर जब अथी मुरगी चाइनिज मुरगी पालै छिए तऽ ओ ओकर अण्डेटा खाए छै ओकरामे बच्चा नहि होइ छै